हेल' अ आङोनो सुरबामनि दिपेन बुंदों आदसा बे नोंथांनि सिट'लाव बै बिजाब गांनैसो नांगौमोन आंनो मोनगोन नामा बिजाबा जाबाय ओइ सल'मा आरो सल'मायानो बांसिन नांगौ बिनिफ्राय सुंद' सल'बो नांगौमोन गांनैसो गोजाम गोजाम बिजाब जोंहा चितरन्जननि जुजायनि अर दंमोन नामा धरनिधरनि मैहुर आरो बै माबानिनो माहोनोमोन बै हायना मुलिया गोजामा बै गोदानै साफाय फिननाय बेसेननिना ना बे गोजाम साफायनाय बेसेनावनो दं बेफोर बिजाबफ्रा आदसा बेनिफ्राय गोदान लिरगिरिफोरनि एसे साहित्य' एकादेमिफोर बान्था मोननाय बिजाबफोर दं नामा सोर सोरनि दं ओरैनो सोर सोरनि दं ओरैनो माबाया बे बिजाब ग लाया बेसेबांसिम थायो आं एसे माबायाव दङ एसे बेस्थ'आव दंथ' बेनिफ्राय दा बे आंनि समजों गोरोब हैगोनना गोरोब हैया बेखौ नायदों अ अ होमब्ला हरालागै थागोनब्लाथाय मोनहैगोन आङो आङो बेलासिनि ब्रै रिंगायावनो मोनहैगोन आङो दे होमब्लालाय नोंथां आङो थांगासिनो दे दे दोन्थ'सै होनब्ला नोंथां